हो गया आपका ई आब बोलतै तो जाएंगे हेलो हाँ नमस्ते जी आ हमको जो है मधेपुरा ज़िले में जो गर्ल होस्टल है यह क्या कहते हैं यहाँ पर किरण पब्लिक स्कूल जो है उसमें रहना है उसमें क्या सब व्यवस्था है इस वहाँ का रहन सहन

सौरभ आया तू मार्केटिंग होइ गडा साइड में साइड में हॉस्पिटल जडा मैं आह कितने मैडम कितने टीचर हैं इसमें और उसमें मेस की व्यवस्था है